मालिक हूँ तऽ सँ शादी छै सँ लेतिऐ तब एतियै तऽ बढ़िआँसँ दाम बोलू किछु कम करु तऽ एतियै तब खरिदतियै पता करु ने कनेक जरा केना होयतै कि जेबर सब बनाएल छै की बनबै लऽ पड़तै शादी छियै बनाएले छै बनाएले छै

अच्छा ठीके छै अच्छा पाँच हजार छै ने चाँदी सँ छओ सए टका भरि भए गेलै कतेक भए जेतै हँ महगा भए गेलै लेतियै

अब लेतियै तब दू भरि सोनाके दाम तब बतेतियै तब लेतियै किछु तऽ कम करैए लऽ पड़त अब दू हजार सँ भए जेतै ओते दू भरि सोनामे एक दू हजार सँ भए जेतै हूँ अब सब जेबर मिल जेतै पायल हँ ठीके छै तऽ ठीके छै तऽ हम आबै छियै तब दाम बढ़िआँसँ लगेबै तब लेबै